شہری علاقے بہتر سہولیات شہری علاقوں میں بڑے ہسپتال اسپیسلسٹ کلینکس اور جدید طبی آلات کی دستیابی زیادہ ہوتی ہے ڈاکٹروں اور ماہرین کی دستیابی شہری علاقوں میں ماہر ڈاکٹروں اور دیگر طبی پیشہ واران کی تعداد زیادہ ہوتی ہے دیہی علاقے محدود سہولیات دیہی علاقوں میں ہسپتال اور کلینکس کی تعداد کم ہوتی ہے اور وہاں موجود سہولیات بھی محدود ہوتی ہیں بہتری کے اقدامات ٹیلی میڈیسنس ٹیلی میڈیسنس کے ذریعے دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے افراد کو ماہر ڈاکٹروں ماہر ڈاکٹروں سے مشورے حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے موبائل کلینکس موبائل کلینکس اور میڈیکل کیمپس کے ذریعے دیہی علاقوں میں عارضی طور پر طبی سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں